हाँ नमस्ते नमस्ते मैम बोलिए तीन अरे कल का टाइम वही कल का सुबह वही दस बजे

शाम को कितने बजे हाँ तो सात बजे तक उस सिनेमाट हॉल ठु थिएटर में का उस टिकट चाहिए उसका

मुझे सुबह चाहिए दस बजे का शाम को मेरी ट्रेन है ना कोशिश करिए मैम नहीं देखिए कोई करिए भाई कोशिश करिए अरे कुछ उपाय बताइए मैम तो कैसे मेरी ट्रेन छूट जाएगी मेरी ज़रूरी है ना हाँ तो ठीक ही है देखिए बताइए ना फिर

अरे बाप रे सौ रूपये है दो सौ बढ़ गया सब सौ रूपये है तो नहीं कुछ कम करिए मैम हाँ तो फिर कैसे होगा और कोई नहीं है दुकान पर फिर चलो ठीक है देखते हैं फिर

अरे बाप रे तो उतने में नहीं हो पाएगा सर देख लीजिए कोशिश देख लीजिए

चलो ठीक